आं आसामावनो खाथि खाला बिदि बेरायदों आरो बायजोआव दस्रा आसामनि दस्रा जायगायाव थांनाय जायाखै आरो बिदिनो आसामनि सिङाव थानाय गासिबो बे जरहाट बिदियाव थांनाय जादों जरहाटआव जों सिबसागराव बिदिनो गोदोनि जारिमिनफोरखौ नायहैदों आरो गोदोनि मानसिफोरा माबायदिमोन गोदोनि राजाफोरा आहम किं नि स्ट'रि फोरखौ जों जारिमिनफोरखौ नायहैदोंमोन बिदिनो जोबोर नुनानै जों गोदोनि मानसिफोरनि गोदोनि जारिमिनफोरखौ नुनानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बिसोरो दस्रा हारिजों दस्रा मानसिफोरजों बिदिनो खास्रि बिस्रि बुथारजानाय बिदिनो जारिमिनफोरखौ फरायनो मोनबोनानै गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों आरो गोसो खुसियै थांदोंमोन जों नायहैदोंमोन जोंनि आसामावनो आरो जोंनि आसामनि मिथिंगा बेफोरखौ बिदिनो दै दंफां लाइफां बिबारफोर बिदि नुबोदों जों बिदिनो माने गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनबोदों आरो बिदिनो जों गोदोनि राजा रानिफोरखौ नुबोनानै गोदोनि मानसिफोरा माबायदिमोन गोदो मा बिदियैनो थायोमोन बिसोरो बिदिखौ नुबोनानै जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनबोदों आरो गोसोआव दुखु मोनबोदों बिसोरखौ नुनानै आरो बिसोरनि गोदोनि जारिमिन गोदोनि मानसिफोरखौ नुनानै गोसोआवबो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिदिनो बेरायबायनानैहाय गोसोखौ गोजोननाय मोनो बिदिनो दंफां लाइफांफोरा माबायदि गुबुन जायगायाव बेखौफोरखौ नुनानै गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनो